मार्सल आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है इससे आपका शरीर पूरा खुला रहता है सारे अंग काम करते हैं खून का दौरान बहुत तेज बढ़ता है छोटे पर हम भी सीखने गए थे बहुत मज़ा आया था सीखने में अभी तक अगर जो करते हम तो बहुत मज़ा आता सीखने में मार्सल आर्ट ऐसा चीज़ है कि इसमें आपके सारे हाथ पैर उंगलियाँ कंधा कमर सब कुछ चलता रहता है इसमें सब कुछ सिखाते हैं मार्सल आर्ट में बहुत अच्छी चीज़ है यह सीखनी भी चहिए जैसे कि लोग जिम जाते हैं जिम जाने से सिर्फ़ उनका बॉडी बनता है मार्सल आर्ट में क्या होता है कि इसमें आपका हाथ पैर उँगलियाँ सब कुछ मजबूत रहती हैं हर एक चीज़ चलती हैं मार्सल आर्ट के बारे में बहुत कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो करते रहो करने से बहुत मज़ा आता है यह सब करने में मार्सल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को कमज़ोर नहीं बनाती बहुत मज़ा आता है यह सब चीज़ करने में इससे आपको बहुत मज़ा आएगा मार्सल आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है इससे हम भी करने गए थे हमको भी बहुत मज़ा आ रहा था अगर जो अभी तक हम करते तो शायद हम हम भी हमें भी बहुत कुछ ज्ञान हो जाता मार्सल आर्ट में क्या है कि बहुत कुछ हैं जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और सारे चीज़ें चलती इसमें आपको लाठी पकड़ना सिखाया जाता है लाठी चलाना सिखाया जाता है कैसे गुलाटी मारी जाती हर एक चीज़ इसमें बताते हैं मार्सल आर्ट ऐसा चीज़ है कि जैसे जिम करके लोग आते हैं जिम करने कि मतलब अपना गए एक घंटे दो घंटे किए जिम करने के बाद वापस आए वापस आने के बाद खाना खाए खाना खाने के बाद प्रोटीन पिए प्रोटीन पीने के बाद सो गए इसमें क्या रहता है जिम जाने से शरीर बहुत स्वस्थ बिजी रहता है बहुत थक जाता है इसमें पूरा आपका शरीर चलता रहेगा और बहुत मज़ा आता है इसमें इस करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है अगर जो हम करते रहते अभी तक तो शायद हम भी आज बहुत कुछ जान जाते इतना अच्छा होता है यह चीज़ मार्सल आर्ट के बारे में इसमें क्याें रहता है कि जैसे आप कहीं गए हैं चार पाँच लोग आपको पकड़ लिए हैं तो उनको भी आप एक मार्सल आर्ट वाला बंदा कम से कम दस लोगों को संभल सकता है उसमें क्या रहता है कि अब आप अगर जो किसी भी चीज़ से लड़ाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ से वह कर आरहे हैं तो आपको चैन सिखा पकड़ना सिखाया जता है चैन चलाना सिखाया जाता है लाठी चलाना सिखाया जाता है बहोत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखाते रहते हैं और इसमें क्या रहता है कि बहुत अच्छा लगता है सीखने में और जो जो भी चीज़ें हैं मार्सल आर्ट बहुत अच्छी चीज़ हैं इसको हर हम तो कहते हर आदमी को सीखनी चाहिए हर लड़कियों को सीखनी चाहिए बचपन में सिखाया जाता था पहले कॉलेजों में इस्कूलों में कि कैसे क्या करना ज़रूरी है कैसे क्या चलाना चाहिए हाथ कैसे उठाना चाहिए गोलियाँ कैसे चलानी चाहिए हाथ कैसे चलाने चाहिए पैर कैसे चलाने चाहिए हर एक चीज़ बताते उसमें और उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको अपने आपसे सीखनी होती हैं कि जैसे अगर वह आपको किसी ने पकड़ लिया है तो आप कैसे उनसे छूट पाएँगे कैसे उनसे हट पाएँगे वह सब चीज़ रहती हैं अगर जो आप किसी चीज़ से पकड़ लें वह किसी चीज़ को पकड़ने के बाद छोड़ दें और मार्सल आर्ट में क्या रहता है कि आपको लाठी पकड़ाएँगे लाठी पकड़ाने के बाद आपकी उंगलियों पर मारेंगे आपको लाठी नहीं छोड़नी रहती इसमें क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जैसे लाठी हो गई चैन हो गया अगर जो किसी ने आपके ऊपर गन तान ली हैं गन तानने का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे उनसे हटेंगे कैसे बचेंगे लाठी चाहे कैसे चलाया जाता है लाठी चलाने से कम से कम आप अगर जो लाठी चला रहे तो आपके पास चार पाँच लोग कोई आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा हमला नहीं कर पाएगा लाठी चलाते हुए आप सबको गिरा सकते हैं मार सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ होती है मार्सल आर्ट सीखना मार्सल आर्ट हम तो कहते हैं हर किसी को सीख सीखनी चाहिए सबसे अच्छी चीज़ होती है मार्सल आर्ट मार्सल आर्ट में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी बारे में किसी के चीज़ में हर एक चीज़ में आपको ज्ञान होना चहिए जिम जाने का मतलब यह रहता है कि सुबह उठे शाम तक खाए खाते रहे सो गए खा फिर सो गए फिर शाम को भी जिम गए जिम जाने के बाद आए फिर थोड़ा सा खाना खा लिया जिम गए फिर वहाँ से आए फिर सो गए इससे क्या रहता है आपकी बॉडी पूरी थकी रहती है इसमें क्या रहता है आपका खून का दौरान बढ़ता है मार्सल आर्ट में आपकी सारी नसें खिंची रहती हैं सब कुछ ओके रहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती आपको मार्सल आर्ट हम तो कहते हैं हर किसी को सीखने चाहिए छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी सिखाया जाता है जैसे चाइना में लोग हैं चाइना में सबसे ज़्यादा मार्सल आर्ट सिखाया जाता है सबसे ज़्यादा जूडू कराटे सिखाया जाता है जूडू कराटे भी इसी तरह होता है उसमें पाइप वाइप तोड़ देते हैं लोग अपने हाथ से अपने पैर से बहुत मजबूत होते है उनको जिम नहीं कराया जाता सिर्फ मार्सल आर्ट सिखाया जाता है मार्सल आर्ट ऐसा चीज़ है जिससे आप किसी भी चीज़ को या किसी भी कोई भी हो आप हर एक चीज़ को गिरा सकते हैं हर एक चीज़ से आप लड़ सकते हैं किसका कोई भी चीज़ हो अगर जो आप इसी बारे में पूछ रहे हो कि आप जिम जाओ जिम जाने से क्या रहता है शरीर थक जाता है आए खाना खा लिए अंडा खा लिए खाने के बाद सो गए मार्सल आर्ट सबसे अच्छी चीज़ होती है